میرا پسندیدہ ادیب ڈپٹی نظیر احمد خاں ہے ان کی کتابیں میں پڑھتی ہوں اکثر اس اس کتابوں میں سے ایک ایک کتاب میں ایک بکری اور شیر کا واقعہ تھا اس کہانی میں ایک بکری اپنے بچّوں کو لے کر جنگل کے طرف جاتی ہے اور یہ غار میں ان بچوں کو بیٹھنے کے لیے کہتی ہے وہ بچے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ میں کھانا لاؤں گی تم باہر مت نکلنا وہاں پر خونخوار جانور بہت ہے آپ لوگ اندر سے باہر مت نکلو بچّوں کو کہہ کر وہ بس چلی آتی ہے کھانا ڈھونڈنے کے لیے بچّے بہت دیر ہونے کے بعد ماں نہیں آنے کے طور میں وہ بچّے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ہلّو وہاں سے ایک شیر آتا ہے ان بّچوں کو کھا لیتا ہے بکری تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھتی ہے کہ اپن ان بّچوں نہیں ہیں انہیں میں ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے انہیں بچے نہیں ملتے ہیں بچّے کے ہڈیاں ملتے ہیں ان ہڈّیوں کو دیکھ کر بہت رونا شروع کر دیتی ہے بکری آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور روتے جاتی ہے صبر کرو صبر دے مجھے اللّہ کہہ کر دعا کرتی ہے اور وہاں سے چلے جاؤ گھر کے لیے جان جاتے رہتی ہے جاتے رہتے اس کو ایک آواز آتی ہے خوں خوں کہہ کر خوں خوں کہہ کر آواز آتے ہے وہ ہلو جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک شیر کا چھوٹا سا بچّہ بیٹھا ہوا رہتا ہے اس بچّے کے ساتھ کوئی بھی نہیں دکھتے وہ جا کے اس بچے کو سنبھالتی ہے وہ سوچتی ہے کہ دیکھ میرے بچّوں کو شیر نے کھا لیا میں اس بچے کو کیسا دیکھوں لیکن وہ بکری بہت نیک تھی اس نے اس بچّے کو سنبھالا اپنا دودھ پلایا اور وہاں بیٹھا اور بارش ہو رہی تھی رکتے ہی پھر جانے کے لیے دیکھتی ہے لیکن اس بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ بچّہ بہت چھوٹا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس میں ہی اور تھوڑے دن رک جاتی ہے اور تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے وہ بچّہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے کے گھر چلے آتی ہے اس کے ساتھ اور تھوڑے بچے اور دو بچّے ہو جاتے ہیں اسے ان بچّوں کو اس شیر کے بچّوں کو تینوں کو ایک ساتھ سنبھالتے رہتی ہے اور وہ بچّے بڑے ہو جاتا ہے اس شیر کا بچّہ بھی بہت بڑا جوان ہی نوجوان ہو جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہاں بیٹھی ہوئی رہتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اے اللّہ یہ شیر کا بچہ ہے یہ اگر میں مجھے اور میرے بچّوں کو کھائیں گا لیکن نہ کھائے ایسا کیجیے آپ اس میں محبّت ڈال دیجیے آپ میری محبّت ان اس کے اندر ڈال دیجیے اس کے حفاظت فرما دیجیے ایسا کہہ کے دعا کرتی ہے ہمیشہ اللّہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتی ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو شیر کے بچّہ کہتا ہے کہ ماں تم باہر مت جاؤ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا کہہ کر وہ وہاں سے جاتا رہتا ہے وہ بہت خوش ہو کے اللّہ تعالیٰ سے دعائیں دیتے رہتی ہے کہ اس شیر کے لیے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اور ایک شیر وہاں سے خونخوار جانور آ جاتا ہے اور ایک اس اس نے کہا کہ وہ بکری کے بچّوں کو کھانا چاہتا ہے لیکن اس شیر نے کہا ان بچّوں کی طرف مت دیکھو اور میری اس ماں کو مت دیکھو ان یہ مجھے میری ماں ہے وہ اور بچّے میرے بھائی ہیں انہیں مت دیکھو وہ اس سے دور رہو اگر کہتے تو شیر کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھی ہو ہمارا کام ہی ہی یہی ہے یہ ہمارا کھانا ہے تم بھی کھالو میں بھی کھا لیتا ہوں کہتے ہے لیکن اس شیر کہتا ہے کہ وہ میری ماں ہے ان نے مت دیکھ ان نے مجھے بچانا ہے ان لوگوں سے دور رہو کہہ کر انہیں اس شیر کو مار دیتے ہیں اس طرح اللّہ تعالیٰ اس کی جو بھی اللّہ تعالیٰ سے جوبھی اپنے دُعا کرتے ہیں اللّہ تعالیٰ سن لیتے ہیں کبھی بھی اپنے بڑوں کی بات سننا چاہیے ان کی ان کی باتوں کو مت ٹالنا چاہیے ان کی خلافت نہیں جانا چاہیے وہ جیسا کہتے ہیں ویسا سننا چاہیے